दो वर्ड बिच में बोलना ऐ जेह्दा हून एह् कलर बी किश अलग अलग ई ऐ हा ते साईज़ बिच इं'या गै ऐ हा थोह्ड़ा इं'या बैड एक्सपीरियंस रेहा मेरा इ'यां